हाँ मैंने भी कुछ दिन पहले पॉन्ड्स वाइट की क्रीम ख़रीदी थी और जिसका रिज़ल्ट मुझे बहुत पसंद आया मैंने काफ़ी लोगों से सुना भी था कि क्रीम बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है और मैंने इसको बराबर एक महीने तक यूज़ किया है और वाकई में मेरी जो स्किन है वह ग्लो करने लग गई है जो मेरी स्कीन के ऊपर जो एक्ने था वह भी चला गया है उसके बाद जो क्रीम है वह बहुत ही रीज़नेबल रेट की आती है और काफ़ी लम्बे टाइम तक चलती है और जो क्रीम की जो क्वालिटी है वह बहुत ही बेस्ट क्वालिटी लगी है ईवन इसके आगे कुछ जो महंगी क्रीम्स आती है वह भी मुझे उनकी क्वालिटी थोड़ी सी डल्ल लगी बट जो यह क्रीम है मुझे लिटरेली बहुत पसंद आई है यह क्रीम आप किसी भी सीज़न में लगा सकते हो ऐसी बात नहीं है कि आप पार्टिकुलर सिर्फ समर्स में लगा सकते हो या विंटर्स में लगा सकते हो इस क्रीम का यूज़ आप पूरे ट्वेलव मंथ्स में यूज़ कर सकते हो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है और बिल्कुल रीज़नेबल रेट में आती है इज़ीली कहीं पर भी मिल जाती है ऐसी बात नहीं आपको इसको ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ेगा या स्पेशल किसी शॉप से मिलती है कहीं पर भी मिलती है छोटे पाउच्स में भी अवेलेबल होती है